आङो गामिनि हिसाबै गामियाव थानाय हिसाबै गामिनिखौ बुंसै माने टाउन थारनिबो नङा नालाय जेनबा टाउन निखौ मोन्थिजोबला माने दा गामिनिखौ आं होनसै आरो गामिनि मानसिफ्रा मानि थाखाय जेंना जेंनि जायो होमबा बिदिनो बांसिन मानसिया लोंनाय जानाय दावराव दावसि लोंनायाव खोथा बाथ्रा हेबला हेबलि जायो बाहाय माने खायसे सहायनो हायै खायसे माबानो हायियाव बाव नांलाय खमलाय जायो जेंना जेंनि जायो मानो होनोब्ला नोङो न'खराव सोरनिबा न'खराव लोंनोसै जानोसै बे न'खरावनो खोथा थ्राय बाथ्राय थाय ओंखारलांसै सोरखौबा दमखिनाय सोरखौबा सिगि सग' खालायनाय बिदि जाहोन जानोसै बिदिनो नांलाय खमलाय जानोसै बिदिनो टाउन नि मानसिफ्राथ' नों मालाय दावराव दावसि जाबाबो ओंखारलाया बिदिनो गामि गामिना माने फै फै होनबा ओंखारलायो टाउन नाथ' नोङो लेंहरनोबो मोना फैनो फैयाबो ओंखारलायाबो गाव गावबा गाव स्रोद स्राद मालाय बेनि थाखाय गामियाव थानायखाय गामिनिखौ आं मिन्थियो आरो गामिना बिदिनो नांलाय खमलाया बांसिन मानो होनबा जौजों जानाय जौ लोंनाय मानाय बेफोरजोंनो एना एनि जायो नायलायनो हाया सोरनिबा खामायनायखौबो सोरबा देरजानो गियो सोरबा बांसिन खामायबायबा बेहा बांसिन मोनबाय बेहा खमसिन मोनबाय बिदियावबो मोनसा मोनसि जालायो बिदियाव दावराव दावसि जालायनाय बांसिन जायो आरो गामिनि संसार जानाया